जोंनि ओनसोलाव बिराद रोखोमनि दोरोङारि गेलेमुफोर दं जेरै दाउला सौलायनाय हांसो हमनाय थालिर बिफां गाखोनाय आरो बेफोरबादि गेलेमुफोरखौ जोङो बैसागु बोथोरनि दानाव गेलेनाय जायो जेरै दाउला सौलायनाया बेवहाय बिराद बुरजा गेलेगिरिफोर थायो बेवहाय लिमितेद गेलेगिरिफोर खालामनानै होआ गोसोबायदि गेलेनो हायो आरो बे खेलाखौ ओरैबायदि गेलेयोखि बेवहाय गेलेगिरि बिथांमोनहा आथिं थायसे थिखोनानै आरो आखाय फारसेखौ गावनि फाफ्लियाव हमनानै आथिं थोंसेयैनो गसंनानै थानानै गावजोंगाव दाफोनाजों दाफोना नारलायलायनाय जायो आरो बे नारलायलायनायनि गेजेरजों जाय जोबथाजासिम थिखिनो हायो बे गेलेगिरि बिथाङानो देरहासात जायो बे खेलाखौ आङो स्कुल थाएमावबो गेलेबोनो मोनदों आरो आङो खनसे देरहासातबो जानो हादों बेनिफ्राइ आङो खनसे गेलेनाय थाएमाव आंनि आइथिंआ लोरिनानै आंखौ सासे लोगोआ सौख्लायनानै आं बेल्थायदों बे दाउला सौलायनाय खेलाखौ बेबादिनो गेलेनाय जायो